कोन चीज लेबै की कहलियै

हिम्बा बासमती लेबै ओ सए रुपए की सए रुपए किलो

परबलके ओ दू सए शङ्करभोगके लेबै तऽ से ओ पड़त अस्सी रुपए किलो की सए रुपए किलो ओ हए हाँ से महँगा मिल मिलबे करैत छै अभी की बोरी बला हाँ तऽ की करियै महँगा कऽ समए छै से अभी महँगा मिलत नहि खुल्ला लेबै कि बोरी बला हाँ अभरी जानै नहि छियै अनाज अभरी ओतना धान ओन कऽ अभी अभरी बहुत बाढ़ ओढ़के अथल पत्थलके दिक्कत भए गेलै अभरी अपना अथीमे अभी नहि

कम करि देब लेबै तऽ थौक लेबै ने तऽ किछु हम कम करि देब अरबो चावल लेबै से चावल छै अरबा चावल लेबै तऽ अरबो चावल हिकै आओर उतनेमे लेबै से जैसे बेचै हइ ने तऽ ओ लेबै तऽ ओ चालीस पचास पड़त

अच्छा ठीक की कहै छै कोन चावल लेबै पचीस सए रुपए की कहलियै जे ओ पड़त तीस रुपए पड़त एबै तऽ दए देब अच्छा दोकान पर अहाँ ऐयै ने हो जाएत दोकान पर अइबै तब ने ठीक हए